ہلو السلام علیکم جی ہم فیضان بول رہے ہیں کیا میری بات انور جی سے ہو رہی ہے جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا مطلب لائن بازار میں پورنیہ میں مطلب فلاورس کا دوکان ہے اچھا تو ہم کو آپ کے پاس کون کون سے مطلب فلاورس مل جائیں گے جی ہم کو مطلب گلاب کا ایک مطلب دس کلو ریڈ دس کلو ریڈ والا چاہیے دس کلو بلیک والا اور دس کلو وائٹ والا چاہیے اچھا کیا مطلب اس سے کم میں اس سے مطلب کم ویٹ میں مل جائے گا اگر ہم چار کلو یا پانچ کلو لینا چاہیں گے تو اچھا اچھا تو سر مطلب آپ کا دوکان کب سے کب تک کھلا ہوا رہتا ہے اچھا صبح چھ سے اگر شام چھ بجے کسی ٹائم بھی آائیں گے تو مل جائے گا اگر ہم کو مطلب تازہ لینا ہے تو کس ٹائم جانا پڑے گا صبح کے ٹائم میں یا پھر شام کے ٹائم میں اچھا دس بجے اوہ اچھا اگر دس بجے تک جائیں گے تو اور تازہ مل جائے گا ہے نا اور سر آپ مطلب پیمنٹ کیسے لیتے ہیں آن لائن لیتے ہیں کہ آف لائن اور آپ مطلب دونوں طرح کی فیسیلٹی رکھتے ہیں ہاں دیکھیے نا بول رہے تھے کہ آج تو مطلب تھوڑا موسم خراب ہے تو کل تک آئیں گے ہم ہوں نہیں نہیں ہم بول رہے تھے کہ ہم تھوڑا بزی ہیں تو اگر آپ کا گاڑی ہے تو مطلب آپ ہی مطلب پہنچا دیجیے سر ہم کو کم سے کم گیارہ بجے تک چاہیے صبح میں ہاں ہاں تو کم سے کم ساڑھے بارہ بجے تک کیوںکہ وہ ایک بجے تک مطلب جو ڈکیور کرنا ہے کام کرنا ہے ہاں ساڑھے بارہ بجے تک جی ہاں تو مطلب ہم اپنا گاڑی بھیجیں گے یا آپ اپنا گاڑی سے

اچھا اگر ہم اپنا گاڑی بھیجیں گے تو کتنا پرائز پڑے گا مطلب اگر دس کلو لینا ہے تو اور پھر شام میں بات ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہم بارہ بجے تک آتے ہیں آپ کی دوکان میں ٹھیک ہے السلام علیکم